हम ई कहय ल चाहि रहल छी कि हमर मिथिला भाषा जेना भाषा हमर जे छै नऽ मिथिला ओ धीरे धीरे गायब भए रहल छै किआकि अभी देख रहल छी हर आदमी जे छै न अपन बच्चाके इंग्लिश मीडियम इस्कूलमे पढ़ाबय छै आओर अपन भाषाके छोड़िके इंग्लिश आओर बड़ा बड़ा इस्कूल इंग्लिश मीडियममे पढ़ाबय छै कोई दिल्ली पञ्जाब रहय छै तऽ अपन बच्चाके दिल्लीए पञ्जाबमे पढ़ाबय छै आओर वएह भाषाके ओ ज्ञान करय छै तऽ हमर भाषा जे छै धीरे धीरे लुप्त भए रहलए हटि रहलए अपन भाषाके कुछ पकड़ि नहि रहलए एहिके लेल हम सभसँ ई कहय छियै कि हमर अपन जे बुनियादी भाषा छै ओकरा नहि छोड़बाक चाही अपन भाषाके पकड़ना छै अपन भाषाके ज्ञान लयके चाही किआकि हमर भाषा धीरे धीरे लुप्त भए जेतय तऽ फेर कोई फायदा नहि तऽ हम सभसँ इएह कहय लऽ चाहैत छी कि अपन भाषाके पकड़ु अहाँ इंग्लिशमेभी पढ़ाबु मगर हमर जे भाषा छी जे हमर पूर्वज बोलि एलन यऽ ओहिभाषाके नहि भूलयके चाही ओकरो भी हमरा राखयके छै बरकरार सभ दिनके लेल